अइसा किछौ तऽ नहि छै कि बाइकिंग समुदाय नामके तऽ छै नहि हमे नहि जुड़लो छियै हमरा जे छै कि अकेला घूमना फिरना बहुत पसन्द छै आ हमे जे छै कि बाइक से बहुत दूर दूर गेलो छियै बाइक से पटनो चलि गेलो छियै हमे अकेला घूमना फिरना हमरा घुमै लए नालन्दो गेलो छियै आ भागलपुरो गेलो छियै हमे जे छै कि बाइक से मुंगेर सब भी गेलो छियै हमरा छै कि तीर्थ स्थल सब घूमना बहुत पसन्द छै नया नया चीज देखना पहाड़ देखना लेकिन ई जे कि कोनो ग्रुपमे नहि हमे छै कि अकेला ही घुमै फिरै छियै आरो रहलै गाड़ी चलाएके बात हमे नॉर्मलमे ही चलाबै छियै पचास साठिके पिकअपमे चलाबै छियै पसन्द छै हमरा हमरा बचपन से ही पसन्द छै कि बाइक कीनू बाइक चलाना पसन्द छै अइके गाड़ीके चलतै जे छै कि मतलब हम एहिके गाड़ी पप्पा से हमे लेलिए नया गाड़ी